हाँ डाट साहब नमस्कार हाँ डाट साहब हम कुछ दिनों से हमारी तबियत ठीक नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्या क्या करें कि अच्छा हो जाएँ सर कुछ कुछ दिना से सर पेट में दर्द हो रहा है अल्ट्रा साउन्ड कराऊँ क्या

नहीं इसके पहले हम किसी को नहीं दिखाए थे अचानक पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है सर इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपसे राय ले लें कि अल्ट्रासाउन्ड करके आपको दिखा दूँ कि क्या कैसे सर आराम मिलेगा

ठीक है सर लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले एक अल्ट्रासाउन्ड करा कर देख लेता हूँ कि हमको आराम मिलता है कि नहीं पेट से दिक्कत है तो सर इसमें ब्लड ओलड का भी जाँच कराना पड़ेगा क्या

अच्छा सर अच्छा सर ठीक सर लेकिन हम ठीक तो हो जाएँगे सर ना क्योंकि हमको लग रहा है कि यह पैसा लग गया और पता चला कि आगे चलकर आराम भी नहीं मिला इसलिए कि हमीं घर पर अकेले रहते हैं और दिक्कत ना हो जाए क्योंकि स्वास्थ सर हमारा सही नहीं चल रहा है और हमारे वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है ठीक सर आपके पास अल्ट्रासाउन्ड मसीन और खून यह सब जाँच ब्लड ओलड के करने की मसीन ओसीन है सर क्या आपके पास अच्छा सर तो तो ठीक है सर हम हम आते हैं सर आपको हाँ पैथोलााजी है लेकिन सर आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा दूर दौड़ना नहीं क्योंकि हम अकेले ही रहते हैं इसलिए आपके पास आऍंगे तो अच्छा रहेगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि

ठीक सर वह पेट के कारण दर्द के कारण हमको बहुत सर कमज़ोरी भी महसूस हो रहा है इसलिए हम कल आते हैं सर आपको दिखाने के लिए जाँ सर कोई नहीं करवाए हैं लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है क्या हम वह सही हो जाएँगे सर ना जा यह सब इलाज कराने के बाद ठीक सर नमस्कार सर